जेह्ड़ी चाइल्डहुड मेमरीज होंदी जेह्ड़ी सबतों ना शैल ओह् सबतों ना पैह्लें जेह्ड़ी है ओह् जि'यां अस निक्के होंदे हे सवेरै उट्ठियै असें मतलब मम्मी कन्नै जां असें केह् करना रोज मंदर जाना न्हाई धोइयै तो ये जेह्ड़ी मैमरी ही मी मिकी बड़ी शाल लगदी ही हल्ले धोड़ी में करनी आं इ'यां शाम्मी बेल्लै बी सवेरे बी और उस टाइम दी मेरी चाइल्डहुड जेह्ड़ी मैमरी ऐ ओ ये सबतों शैल ऐ सवेरे उट्ठियै ते मंदर जाना ते एह् मिकी बड़ा पसंद हा दुआ नच्चना नच्चना बी मेरी मतलब बड़ी शैल मैमरी ही बचपन कोला लेइयै हल्ले धोड़ी इ'यां हैं पर बचपन में एह् बी बड़ी शैल ही दुई पढ़ना बचपन बिच पढ़ना बी बड़ा पसंद हा खेढना कूदना एह् जेह्ड़ियां सारे जेह्ड़े यादगार न ओ बड़ी बड़ी ही मेमोरेबल ऐ जेह्ड़ी अस कदें बी भुल्ली निं सकदे